हां असां जे आसे पासे जाम अहिड़ियूं संस्थाऊं आहिनि जेके ग़रीबनि जूं ॿारनि जी मदद कंदा आहिनि उन्हनि खे रहण लाए उते जॻहियूं बि मिलन्दियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी सुठी संभाल कई वेन्दी आहे जीअं त जीवन आशा चैरिटेबल सोसाइटी ओम अमर सोसाइटी मैं हू ना चैरिटेबल सोसाइटी बाल गोपाल ट्रस्ट शांती प्रकाश ॿुढा आश्रम इन आश्रम में जेके वॾी उमिर जा आहिनि जंहिं खे कोई संभालण वारो कान्हे उन्हनि खे हिते रहायो वेन्दो आ उन्हनि खे मुफ्त में उन्हनि जी सभु ज़रूरतूं पूरियूं कयूं वेन्दियूं आहिनि ऐं हिकु अहिड़ो बि आश्रम आहे हिते जिते मंदॿुधी जेके हुन्दा आहिनि जिनि जी ॿुधी घटि आहे थोड़ा न समुझ जिनि में समुझ नाहे अहिड़ा माण्हू हिते रहियां वेन्दा आहिनि ऐं जाम उन्हनि जी सुठे नमूने संभाल कई वेन्दा आहे मां अहिड़े ट्रस्टनि में जाम विश्वासु रखंदा आहियां ऐं उन्हनि जी मदद बि कन्दी आहियां त जीअं उन्हनि जी ज़रूरतूं पूरीयूं करण लाए सोहिलियत थिए ऐं उन्हनि खे हेल्प ऐं उन्हनि खें मदद थिए त हू जीअं पंहिंजो आश्रम पंहिंजूं ट्रस्टूं सुठे नमूने हलाए सघनि ऐं असां जे पासे भी अहिड़ा जाम माण्हू आहिनि जंहिं खे केॾी महल जिनि खे घरु कान्हे रातियो रोड जे पासे में वेही मिड़ई रातियो सुम्ही करे राति घुज़ारींदा आहिनि जाम अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जिनि खे पंहिंजो घरु कान्हे